हा असां फ़ेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लैटफ़ॉम इस्तेमालु कंदा आहियूं हू असांजे लाइ ॾाढो ई उपयोगी आहे ॾाढो ई पसंदि आहे असांखे अॼुकल्ह जी सभु जनरेशन खे अॼुकल्ह मॉडन ज़माने में सभिनी खे इहो प्लैटफ़ॉम ॾाढो वणे थो माण्हू इंस्टाग्राम था फ़ेसबुक था ट्विटर था पंहिंजे आसिपासि छा पियो हले पंहिंजे शहर में छा पियो हले छा किथे किथे छा पियो हले सभु पतो पेईजी वेंदो आहे सभु न्यूज मिली वेंदी आहे सभु प्रोग्राम जो जंहिंजे घर में कंहिंजे घर में छा थियो कंहिंजे घर में ॿार थियो कंहिंजे घर में शादी आहे सभु इनविटेशन वग़ैरह सभु इंस्टाग्राम फ़ेसबुक जे ज़रिए मिली वेंदा आहिनि सभु न्यूज बि मिली वेंदियूं आहिनि किथे छा पियो हले छा कोन पियो हले सभु कुझु इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक था पेईजी वेंदो आहे पतो फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम ते माण्हू को को बिजनेस बि कंदा आहिनि बिजनेस कंदा आहिनि को को जीअं दुकान जंहिं खे आहिनि फ़ेस इंस्टाग्राम ते हू रील ठाहे करे पंहिंजे कपिड़नि वग़ैरह जी रीलू ठाहे करे हुन ते पोस्ट कंदा आहिनि पोइ हुते उन्हनि जा गिराक वधंदा आहिनि जो रीलू ॾिसंदा आहिनि हुनखे पसंदि ईंदो आहे पोइ गिराकी वधंदी आहे हुन सां उहो ॾाढे माण्हुनि जो सुठो पसंदीदा प्लैटफॉम आहे सुठो पसंदीदा सोशल मीडिया प्लैटफॉम आहे और इंस्टाग्राम फ़ेसबुक ट्विटर था माण्हू पंहिंजे घरु ॿार पाणि रिश्तेदारनि खां वीडियो कॉल ते आपसि में ॻाल्हाए बि सघनि था हिकु ॿिए खे आम्हूं साम्हूं ॻाल्हाए सघनि था हिकु ॿिए खे आम्हूं साम्हूं पहिरीं त कान ॻाल्हाए सघंदा हुआ हाणे हिकु ॿिएं जे आम्हूं साम्हूं ॾिसी करे हिकु ॿिएं जो वीडियो कॉल ते ॻाल्हाए सघनि था ऐं हिन लाइ हू ॾाढो अॼुकल्ह जो पसंदीदा आहे उहो मनोरंजन जो साधन बि आहे कंहिं कंहिं हुनखे मनोरंजन जे हिसाब सां बि यूज़ कंदा आहिनि रील ॾिसी करे ऐं वीडियो ठाहे करे ॾाढा सारा माण्हू फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम मां पैसा बि कमाईंदा आहिनि रीलयुनि जे थ्रू फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर मां ॾाढा सारा माण्हू पैसा बि कमाईंदा आहिनि ॾाढा सारा माण्हू इन्हनि खे अलॻि अलॻि तरीक़े सां उपयोग कंदा आहिनि उन्हनि प्लैटफ़ॉमनि खे केर बिजनेस जे तरीक़े सां यूज़ क उपयोग कंदो आहे केर पढ़ाई जे तरीक़े सां उपयोग कंदो आहे केर मनोरंजन जे तरीक़े सां केर टी वी सीरियल ॾिसंदो आहे हुन में ॾाढा हर तरह जा हुन में कोई बीमारी जो इलाजु वग़ैरह सभु हर तरह जो उपाय हुन में रीलुनि जे थ्रू अॼुकल्ह अची थो वञे को बि को बि हिन प्लैटफ़ॉम खे ना पसंदि न कंदो सभु हिनखे पसंदीदा ऐं सभिनी जो इंस्टाग्राम ऐं फ़ेसबुक और ट्विटर जे बिना त अॼु ताईं त कंहिं जो वक़्तु लॻे थो अॼु अॼुकल्ह जी जनरेशन में हिननि जे बिना त माण्हू जी नथा सघनि हिकु ॾींहुं अगरि फ़ेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर बंदि थी वञे त माण्हू जीअण ई छॾे ॾियनि मूंखे त लॻे थो उन्हनि जो साह ई न अचे साह ई इन्हनि में लटिकियल अथनि माण्हुनि जो पर हर सभिननी जो पसंदीदा और अॼु नंढे खां वठी वॾे ताईं ॿुढनि ताईं माण्हुनि खे फ़ेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर त सभिनी खे खपे ई खपे सभिनी खे एंड्रॉइड मोबाइल खपे और हुन में ई सभु हुजणु खपेनि ताकी उहो मनोरंजन जो साधनु पंहिंजे ॾिसी सघनि ऐं फ़ेसबुक ते नयूं नयूं पिचरूं ॾिसी सघनि रीलू ॾिसी सघनि स्टोरियूं ॾिसी सघनि ॾाढियूं सारियूं ट्विटर ते माण्हू ॾाढी सारी ट्विट करे सघनि हीरो हीरोइन जी अपडेट वठी सघनि हुन ते ट्विट करे हुन कमैंट माण्हू करी सघनि ॾाढियूं सारियूं स्टोरियूं लॻाईंदा आहिनि माण्हू या कंहिं जे घर में मुनणु हूंदो आहे कंहिंजे घर में शादी हूंदी आहे कंहिं जे घर में ॿार ॼमियो सभु माण्हू स्टोरियूं लॻाईंदा आहिनि पोइ माण्हुनि खे रिश्तेदारनि खे सभिनी खे पतो पेईजी वेंदो आहे हूअं त अॼु पहिरीं जे ज़माने में सभिनी खे फ़ोन कंदा हुआ टीचियूं लिखंदा हुआ हाणे ई सभु थियो आहे बंदि हाणे बसि माण्हू बसि हिकु स्टोरी लॻाए लाहींदा आहिनि पोइ माण्हू ॾिसी छॾींदा आहिनि पोइ सभिनी खे पतो पेईजी वञे भले रिश्तेदार हुजनि या पर मोबाइल जे ज़रिए हिननि इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक जे ज़रिए रिश्तेदारियुनि में अची वेई आहे दूरी हा पहिरीं त पासे में हुआ पहिरीं हुआ मोबाइल महांगा रिचार्ज महांगा त माण्हू ॻाल्हाइण लाइ सिखंदा हुआ हाणे थी विया आहिनि अनलिमिटेड रिचार्ज अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग त हाणे माण्हुनि वटि ॻाल्हाइण लाइ टाइम ई काने